जुनारखौ आंनो लाखियो आंनो आदार होयो आंनो खायो आंनो फेदेरो आंनो आबोर खालामो बिसोरो जों खालामाब्ला जुनारा बोरै थांनानै थानो आंनो मोजां आबोर खालामनानै मोजां आदार होयो फेदेरो फोलावो साया सायख्लुम अखायाव दोनब्लाबो बिसोरबो लोमजायो सान्दुङाव दोनब्लाबो बिसोरबो लोमजायो थैगोनबो ओंखायनो जोङो बे जिब जुनारखौ जों मोजां आबोर खालामनांगौ सायाआव खानानै दोननांगौ मोजां आबोर खालामनांगौ मोजां आदार होनांगौ आंनो खालामो बेखौ आंनो मोजां आबोर खालामो आं दिनै मालायफोरनो आबोर खालामनो होआ आंनो खालामनानै दं आंनो मोजां फोथांगासिनो दं आदार होयो खायो सायख्लुम सायाआव मोजां दोननांगौ होनब्लाना मोजां जायो बिसोरबो बिसोरखौ मानो आलाय सिलाय फोथैलाबायनो लानानै जेखौ मोजां आबोर खालामनांगौ बिसोरबो जों आबोर खालामाब्ला थांनानै थाया जाय आबोर खालामो बेखौसो बिसोरबो मुनुस माबा जिब जुनाराबो सिनायो मानसिखौ आबोर खालामग्राखौ सिनायो फोसाबग्राखौ सिनायो मोखां नायदाव नायदाव सिनायबावोसो आदार होनो थांब्ला नायबावगोन जाबावगोन सोरखौबा नुब्ला सोरखौबा गिबावगोनसो ओंखायनो आं जुनारखौ मोजां मोनो बिसोरनो जोंखौ आंखौ मोजां फोथाङो राहाबो होयो नों मोजां खालामब्लासो मोजां होखागोन नोंनाव बिसोर खहा खालामलांनाय नङा नङाब्ला नोंनि आबाद खालामनाया जायाब्ला खहा जालाङो फोथैलांगोन माबा मोनसे सान्दुंजों अखाजों जालांगोन ओंखायनो सायख्लुमावबो दोननांगौ अखा हाब्लाबो एसे आन्दो खालामनानै दोननांगौ नङाब्ला दै लोमनानै थैगोन नङाब्ला गब'नानै थैगोन नङाब्ला सान्दुं दुंब्लाबो सान्दुंजोंबो थैगोन ओंखायनो जोङो बे जिब जुनारखौ जोङो मोजां आबोर खालामनानै मोजां खालामब्लानो मोजां मोनो बिसोरबो सिनायखायो मुनुस मायाया माबायदि आबोर खालामोना खालामा बेफोरखौ नों आदार होआब्ला नों मोजां आबोर खालामाब्लाथ' बेनि हाराजों बिगुरजों जालांजोबगोन जेरावबो मोनजायाब्ला थांनानै थाखानाय नङा देहाबो जोंनो जायाब्लासिनो थानो हायाब्ला बिसोरलाय हाग्रा बंग्रा जाग्रासो ओंखायनो जेखौ जायो बेखौ होनांगौ मोसौआ जिब जुनारा खानानैबो दोनजायो मानसि दोस्लायहैयाब्ला अन्थाव बाथाव नायहरबाय थागोन ओंखायनो अननांगौ बिसोरखौ जों अनाब्लाथ' बिसोर बोरै खानानै दोनजानाय आदानि जों होब्लासो मोनजाखायो जों होआब्लाथ' मोनजाखाया ओंखायनो अननाय देखायनांगौ मोजाङै जोथोन लानांगौ जोङो जेखौ गामियाव थानानै बर' हिनजाव जानानै बेखौ आबोर खालामनानै जानांगौ आंनि बुंनांगौवा बेनोसै